जोंनि गामि गामियाव खिनाय जानायाव जोङो ओरैबायदि मुलि बाहायोमोन जोङो जोंथ' ड'क्टार मोनस्लाबा हरनि समाव जायो जोङो मा बाहायो सुमफ्राम बिजौ मोखोना बिजौखौ लोंहोनानै दोनोमोन जों आरो बिजों जायाब्ला थालिर मैखुन आथा बेखौ जाहोयोमोन जोङो आरो मोनस्लाबा होननानै जोङो बिदि खालामोमोन आरो मिस्थि जाब्लाबो हामो होनो समावबा मिस्थि जाब्लाबो हामो आरो जोङो जा मिथिनाय जोङो माखौबा मोनस्लाबिखौ जोङो बिफोरखौनो होनानै लोंनानै थामियोमोन मालाबा समफ्राव खिनाय जानायफ्रा आरो जोङो गामियारिआव जोङो ड'क्टार मोनस्लाबा हरनि समाव जायो बे हरनि समावनो जोङो थालिर मैखुनखौ हानब्रबलाबायनानै सुमफ्राम बिजौ मोखोना बिजौखौ लोंलाबायनानै जोङो बेजोंनो प्रमानबो मोनदोंमोन आरो जोङो समाव ड'क्टार मोनि समाव जोङो हर हरला सानला समफ्रावनो जोङो बेफोरजोंनो आरायग' जाबोदोंमोन